हैलो नमस्ते मैडम जी होर तुं'दा केह् हाल ऐ बस ठीक में ना प्रिया दी मम्मा बोला दियां ते मिगी ना प्रिया लेई छुट्टी चाहिदी ही चार दिन आस्तै मतलब तेरां चौदां पंदरां ते सोलां छुट्टी इसलेई इयां करियै चाहिदी की कि मेरी भैनू दा ना ब्याह् ऐ ओह् उद्धर उप्पर प्हाड़ उप्पर ऐ ते उत्थै जाने बास्तै ना बड़ा टैम लगदा ऐ ते इस बेल्ले छुट्टी चाहिदी ही इ'यां मारनी ते निं ही दो छुट्टियां बथ्हेरियां हियां पर उत्थें जाने आने लगदा ऐ नेईं नेईं ऐप्लीकेशन ते नेईं में अल्ली लिखी में कल ना लिखियै भेजी ओड़गी साइन करियै ठीक ऐ चलो कोई गल्ल निं तुस ना इ'यां करेओ उप्पर ना लिखियै देई ओड़ेओ ते में ना सारा उ'नें ई कम्म कराई ओड़गी ठीक ऐ चलो कोई गल्ल निं थैंक यू मैडम जी ठीक ऐ फिर